ہلو جی بھائی صاحب ہلو جی میری آواز آ رہی آپ کو آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے جی جی جی جی اب آئی ہے کہاں پہ ہیں آپ ابھی جی جی جی ہم نے کھانے کا آڈر بک کرایا تھا ایک گھر پہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں کھانے کا ٹائم بھی نکل چکا ہے کافی دیر ہو چکی ہے کافی دیر سے وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ آ جائیے برائے مہربانی جی جی یہ تو آڈر رہتے ہی ہیں سب لوگوں کے لیکن ٹائم پہ آڈر پہنچنا چاہیے جی کہاں ہیں ابھی آپ تھوڑا رک کے بتلائیں گے آپ کہاں ہیں ابھی کتنا ٹائم لگے گا آپ کو یہاں تک پہنچنے میں ابھی کافی مہمان گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں کھانے کا ابھی تک کھانا نہیں پہنچا ہے ٹائم بھی ہو چکا ہے جی آ جائیے لوکیشن ایڈریس تو صحیح معلوم ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا جی جی جی فون نمبر بھی ہے اس پہ جی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سے آئیے ادھر سے آپ کو تھوڑا شاٹ پڑے گا ادھر سے آئیے ادھر سے راستہ بھی آسان ہے راستہ صاف ہے تھوڑا ادھر سے آئیے اور آ کے آپ کے جو دائیں ہاتھ پہ گھوم آئے گا وہاں سے آپ جو ہے گھوم جائیے گھومتے ہی سامنے آپ کے جو لوکیشن دی ہے وہ لوکیشن آپ کو نظر آئیگی سامنے مکان نظر آئے گا یا آپ فون کر دیجیے جی جی جی بہت مہربانی آپ کی جی آ جائیے جلدی آئیے